आं सानो समाजाव अनलाइन त्रिमिं अनलाइन टिकिट बुकिं अनलाइन बेंकिं फैनाया पजिटिबबो दङ नेगिटिबबो दङ पजिटिबखौ नायोब्ला जोङो सापस अनलाइन बेंकिं अनलाइन बेंकिंआव जों पजिटिबखौ नायोब्ला जों खम समावनो गोबां रोखोमनि पेमेन्ट ट्रेनजेकसनफोरखौ खालामनो हायो आरो न'आव थानानैनो जोङो पेमेन्ट ट्रेनजेकसन्सफोरखौ खालामनो हायो स' बेफोरखौ नायोब्ला जोङो मोजां आरो दाब दाब जायगायाव जोङो फैसाफोरखौ सोनानै हरनो हायो बिब्दिनो ट्रेन्सफार खालामनानै जोङो गाव फिजिकेलि थाङाब्लाबो खालामनो हायो स' बेनि थाखाय बियाबट कनफिनियन आरो मोजां जादों नाथाइ बेजों लोगोसे समाजाव एसे गाज्रि मानसिफोरनि प्रबाबाव बेफोरो गाज्रि जालांनो हमो मानो होमब्ला अह अनलाइन बेंकिं अनलाइन ट्रेनजेकसनाव गोबां प्रदबो जानायखौ नुनो मोनदों बिदि प्रदफोर खालामनानै मालायनि फैसाखौ फैसा थाखाखौ गावनि लाबालाबनि थाखै खालामो स' बे निगेटिब पयेन्ट आरो अनलाइन स्ट्रिमिं अनलाइन स्ट्रिमिं होनोब्ला साफस इउटुब आरो बिदिनो फेसबुक फेसबुकआवबो बिडिअफोरखौ मोनो ओह अनलाइन स्ट्रिमिङाव जों बेखौ पजिटिबआव बाहायोब्ला गोबां नलेज गेन्ट खालामनो हायो बेफोरो ओह एडुकेसनेल सेनेल्सफोराव जोङो बिजिथ खालामनानै नायोब्ला गोबां रों गोरों जायो मानो होमबा बिसोरनि नलेजफोरखौ जों सेयार खालामनाय नलेजफोरखौ जों मोनो नाथाइ बेखौनो जोङो नेगेटिब अवेयाव बाहायोब्ला आननेसासारि कनटेन्सफोरखौ जों नायोब्ला गोबां टाइम वेस जागोन आरो जोंनि जोंनि दैलि लाइफआव मानि हेमफार खालामगोन जोंनि फरायनांगौ समफोराव जोङो जुदि आननेसासारि कनटेनफोर स्टरिं खालामबाय थायोब्ला बेयाव गोबां जोंनि लस जागोन स' बेनो अनलाइन स्ट्रेमिङाव आरो बे अनलाइन थिकेट बुकिं अनलाइन थिकेट बुकिङाव थ' बहुथ मोजां आरो बे अनलाइन थिकिट बुकिंनि थाखायनो जोङो बहुथ मोजां मानि गोजान जायगायाव थांनोब्ला जोङो गाव फिजिकेलि थाङालासिनो गावनि लेबथप बा फनजोंनो जोङो थिकिटफोरखौ बुकिं खालामनो हायो बेयो मोजां आंनि सान्नाय बादिब्ला आरो

अनलाइन थिकिट जानायनिफ्राय जोङो अनेक गोसोबायदि जोङो थिकेटफोरखौ मोनो लाइक साफस जोंफोरो ट्रेननि थिकिट दानोमोनब्ला आगोलाव जोङो लाइन गोलाव जानानै जोंनि टाइमफोरखौ टाइमफोरखौ वेस खालामनानै जोङो थिखौसो थिकिटखौ मोनोमोन मानि दायोब्ला जोंना टाइम वेस जाला आरो अनलाइनयैनो जों थिकिटफोरखौ लानो हायो एसेनोसै